एह् जेह्का सोआल ऐ एह् जम्मू दे कल्चर दे रिलेटड ऐ कि जियां जम्मू च जेह्के रीति रिवाज न मुक्ख तौरा पर खाने सरबंधी ओह् कियां बदली गेदे न बोह्त हद्ध तकर बदली गेदे न जियां गल्ल करचै हून हा उन्नी सौ संताली संताली हा पैह्लें दा जेह्का टाईम हा उस बेल्लै दे जेह्के लोक हे ओह् कदेआ खंदे पींदे हे कदेआ बनांदे हे ते हूने जेह्के लोक न इक मतलव होंदा नां जियां दस जां कोई बीह् प्रसैंट दा फर्क निं ऐ बिल्कुल जमीन ते आसमान जिन्ना फर्क ऐ जेह्के पैह्ले लोक हे उंदा खान पीन रौह्न बौह्न गल्ल बात बिल्कुल बक्खरा हा हूनां लोकां हां और एह्दा इक मुक्ख कारण ऐ जेह्की हून टैकनालजी आदी इक्कीसवीं सदी च सबनी हा पैह्लै आ'ऊं गल्ल करा निं जेह्की उस बेल्लै लोक रुटटी खंदे हे उंदा खान पीन कदेआ हा उस बेलै लोक मुक्ख तौरा पर अपनी उगाई दियां चींजा खंदे हे जियां टोडा जां साग मता प्रैफर मतलव मता खंदे हे लोक पर हून जियां जियां जियां जियां जेह्का वैसटर्न कल्चर असें लोकें अपनां दा जियां जेह्के बा जियां जियां पैह्नावा हा लेईयै खाना तकर खाना अस जेह्की साद्धी रुट्टिये छुडियै फास्ट फूड मता प्रैफर करने पीजा होईया नूडलस होईये चामिनस होईये और बी पता निं केह् केह् बला और जेह्कियां चीजां असें हट्टिया नेईं थोहंदियां उनें अस इवन इत्थै तगर अस पागल होई दे वैसटर्न कल्चर गी लेईयै कि उनें अस यू टयूव उप्परा दिखियै आपुं बनाने दा प्रयास करने ते एह् तब्दिली गै निं ऐ एह् इक बौह्त बड्डी आ'ऊं आक्खी सकनी कि मतलव इक जेह्का होंदा निं बहुत बड्डा गैप आई दा उनें जेह्के लोक न जां उंदा जेह्का खान पीन ऐ पैह्ले लोकें हां बिलकुल बखरा ऐ पैह्ले लोक देसी घ्यो साग टोडा छा गै खंदे हे पर जेह्की उंदी सेह्त ही ओह् तंदरुसत रौह्ंदी ही क्युंकी ओह्दे च बिलकुल जेह्का प्योर प्योरटी होंदी ही बिलकुल जियां अगर ओह् घ्यो खदें हे तां आपुं उने अपनें हत्थे ना घ्यो बना दा घ्यो कड्डा उस्सी घ्यो खांदे ओह्दे च कोई मिलावट निं ऐ अगर ओह् टोडा खा दे उंदियां अपनियां मक्कां न अपने घराट पीता ओह् आटा खादे ओह्दे कोई मिलावट निं ऐ खाली घरा लेना घराट आटा पेआना ते ओह् आटा पयोईऐ इक चक्कियै च औंदा ओह्दे च मिलावट कुत्थां होनी एह्दे च सिर्फ त्रै गै लोक मिले जेह्दियां कुकडियां न जेह्दा घराट ऐ त्रिया कोई मिडल मैन निं ऐ जिस ओह्दे च मिलावट करनी ऐ ते कोई मिलावट निं ऐ गल्ल घ्यो दी करचै तां घ्यो आदमी आपुं गै अपना गै दुद्ध मैंही दा लैना जां गवा लैना आपुं घ्यो बनाना आपुं खाना कुदा थोह्ड़ी आह्नना ओह्दे च कोई मिलावट नेईं ऐ लस्सी दी गल्ल करचै तां लस्सी सुप्पोस अपने घर अगर में मैंह जां गौ रखी आपुं अपना दुद्ध ओह्दा जाह्ग लाईयै आपुं लस्सी बनानी ओह्दे च में मिलावट की करनी ऐ भला तां ओस बेल्लै जियां रुट्टी ओह् बेशक साद्धी ही पर जेह्की ओह् सेह्त आस्तै बहुत हद्द तगर पंजाह निं सौ निं दो सौ दौसौ प्रसैंट मतलव ओह् केह् ही जेह्का प्योरिटी लैवल ओह्दे च हा तां गै लोक बड़े तंदरुसत बी ऐ हे और उस बेल्लै जेह्के लोक हे संताली दे बेल्ले जां सट्ठ सत्तर जेह्लै जेह्का एह् टाईम हा इस बेले जेह्के लोक हे ओह् मते मते चिर तगर जींदे हे होर मेरे ख्याल च एह् इक मुक्ख कारण हा जेह्की उंदी रुटटी ही क्योंकि सेहत मुक्ख तौरा उप्पर रुटटी उप्पर गै निर्भर होंदी ऐ अस कनेआ खने पीने न अजकल्ले दे जेह्के बच्चे न बुड्डे न बजुर्ग न सारे जेह्का वैसटर्न फूड ऐ ओह्दे उप्पर बोह्त जैदा निर्भर होई चुके दे न इवन कि अगर कोई साढ़े घर कोई औंदा ऐ ते अस नोह्ड़ी मैहमान बाजी कोलड्रिंक कन्नै जां चिप्सैं कन्नै जां फ्ही अगर करना जैदा पंसद करने जियां साढ़े कच्छ समां निं होऐ तां अस आन लाईन गै किश मंगाई लैन्ने जियां पीजा मंगाई ओड़ेआ फूड पीजा मंगाई ओड़ेआ नूडलस मंगाई ओड़े चामिनस मंगाई ओड़े पीजा मंगाई ओड़ेआ ओह् एह् एह्दे बी दो कारण न क्योंकि जेह्का हून एह् जेह्की इक्कींसवी सदी दे जेह्के अस लोक न अस बौह्त जैदा अस सुखदाई होई दे आपुं गी लेईयै मसला एह् ऐ कि माहनू दी फितरत एह् होंदी कि अस कदैं बी कोई ओक्खा कम्म नेईं करना चाह्ने ओह् भामें शिक्षा दे स्तर पर होऐ ओक्खे ओक्खे सोआल होन तां अस उनें शार्ट करी लैन्ने उनें अस याद निं करने भाएं राजनीति दे तोर उप्पर होऐ कोई बड़ा गै पेचीदा मसला होऐ तां अस ओह्दा हा बची निकलने क्योंकि मीडिया गी फेस करना बड़ा ओक्खा होंदा ऐ अगर समाज दे लैवल उप्पर होऐ तां जेह्के दलित बगैरा एह् जेह्के लोक होंदे अस कदें बी उंदे मसले च जां जेह्के जेह्के पिछड़े जेह्के लोक होंदे जेह्के जिनें अस बैश्या करियै बड़ा आक्खने अस कदैं उंदे मसलें च नेईं फसना चाह्ने क्योंकि असें पता ऐ इंदे आस्तै असें किश करना पौना ऐ एह् माहनू दी फितरत ऐ बड़ा ओक्खा पास्सै जाना कोई बद्दी गल्ल निं ऐ बस इ'यै इक कारण ऐ जेह्का असें जेह्का इ'यै इक कारण ऐ जेह्का असें अपनी संस्कृति छुड़ने पर मजबूर करदा ऐ जां अस लोक छुड़ा करने न ते अस वैसटर्न जेहका कल्चर ऐ जेह्का वैसटर्न फूड ऐ उस्सी अस मता अपना ने उस्सी खा ने जेह्दे कन्नै साढ़ी सेह्त खराब गै निं बेड़ा गर्क होई चुकां भलेआं गै हैना इक होंदी निं खराक हून लोक जिम की जाईन करदे क्योंकि उनें पता कन्नै इक होर गल्ल बी ऐ की सारे गै बोह्त ब्यसत न सबने अपने आप गी बोह्त इंडलज कीता होर जेह्का फिजीकली फिटनैस आह्ला जेह्का ऐ नी ओह् भलेआं मुक्की चुका पैह्ले लोक केह् करदे हे जियां फैमली कन्नै वाक उप्पर चली गे इ'यां बड़ी आम जेही गल्ल ही ते हून कन्नै जेह्कियां फैमलीस बी हैन ओह् जाईंट नां होईयै न्युकिलर फैमलीस न हून कोई बी इंसान किट्ठा निं रौह्ना चाहंदा एह् बी इंसान दी फितरत गै ऐ अस सब चाह्ने साढ़ा बक्खरा कमरा होऐ अस बक्खरे कमरे च रौह्चै और सपैशली जेह्के न्युली मैरिड लोक होंदे क्युंकि एह्दे पिच्छे बी कारण एह् ऐ कि बिचार निं मिलदे कुड़ियां नमियां नमियां जेल्लै ब्योईयै जंदियां उत्थै उनें सस्सु सोह्रे कन्नै एडजैस्ट होना मुश्कल होई दा जां फ्ही दरानी जठानी कन्नै एडजैस्ट करना मुश्कल होई दा ते ओह् करदियां इक्कला रौंह्ना जाने कि सिर्फ जेह्दे ने ब्योईयै गेदियां होंदियां नोह्ड़े कन्नै रौह्ना गै ओह् जैदा पंसद करदियां उनें लगदा की सबनी कन्नै रौह्ने ने पता निं में ऐडजैस्ट होना कि नेईं होना ओह् बक्खरा रौह्ना पंसद करदियां जेह्दे ने केह् होंदा की इक निक्की जेही फैमली बनी दी उप्पर कुसा प्रैशर निं रौह्ंदा डर निं रौह्ंदा मर्जिये उट्ठे मर्जिये खाद्धा मर्जिये लाया एह् बी इक बड़ा बड्डा कारण ऐ जेह्का पैह्ले स्हाब कताब हा खाना पीना लाना पाना ते हून जेह्का इक्कीसवीं सदी च ऐ भलेआं गै जेह्का होंदा निं दस प्रसैंट जां बीह् प्रसैंट फर्क निं ऐ सौ जां दो सौ प्रसैंट ऐ फर्क हून पेई दा ते एह् खाली इत्थे गल्ल निं ऐ जां खाली उधमपुर जां जम्मू दी गल्ल निं ऐ जां जित्थैं मेरा ब्लाक ऐ कोलडी दी गल्ल निं ऐ नां गै एह् कोडा नाले गल्ल ऐ आ'ऊं ते आक्खनी एह् मेरे ख्याल च पूरे भारत दी गल्ल ऐ ते ऐह्दे बारे च इन्ना गै हा